कट्टरवाद यह है कि जैसेकि हम हिंदू हैं तो हिंदू हम हैं तो हम ही हिंदुस्तान में और किसी को रहने की ज़रूरत नहीं है चाहे वह कोई भी हो हिंदू है तो हिंदू है हिंदू हिंदू भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है यह हमारा उद्देश्य है हम हिंदू हैं हिंदू धर्म के लिए लड़ाई करते हैं हम और हम किसी को नहीं जानते हम हिंदू हैं हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और बहुत सारे संप्रदाय है जैसेकि वह सारे लोग है जैसे मुसलमान हुआ यह सब बहुत सारे तरह के लोग होते हैं जिसमें संप्रदायवाद धर्मान्तरण जैसेकि लोग धर्मांतरण में जैसे लोग को यह होता है किसी की तो लोग दूसरे जाते हैं विवाह के कर ली दूसरी जाति में तो तो ठीक है दूसरे धर्म विवाह के कर लिए तो दूसरी घर में विवाह जी जैसेकि मुस्लिम के साथ कर लिए मुस्लिम के साथ विवाह कर लिए तो वह भी ठीक है लेकिन लेकिन हमारे पूर्वजों ने बताया कि हिंदू अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू में ही शादी करें तो अच्छा है अब लोगों को हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा बनाई है उस पर हम लोग को चलना चाहिए उनको हम लोगों को उनकी बात को ध्यान रखना चाहिए बहुत ऐसी है बात जैसेकि हम जैसे कि हम लोग हम लोग हो गए जैसे कि हम लोगों का त्यौहार पड़ा होली हुई होली हुई दिवाली हुई अगर हम हमारे यहाँ जैसे होली हुई हम होली साथ मिलकर मना रहे हैं तो सामने सामने पीछे से कोई भी है उसको भी मिलकर मनाएगा तो फिर यह सुधार की बात सुधार हुआ जिसके अगर हम उनकी हमारी होली के त्यौहार उनका ईद का है तो हम लोग की मनाएंगे तो सुधार होगा और जैसेकि

जैसेकि यह जैसे होली हुआ दशहरे हुए यह सब हमारे होली हुआ दशहरा हुआ यह सब हमारे यहाँ धर्म के लोग कहते हैं कुछ कट्टरपंथी होते हैं कट्टरवाद में क्या होता है कि जैसेकि दूसरे का त्यौहार को कुछ नहीं समझते वह बिगाड़ना ही चाहते किसी का हमारा होली हुआ हो गया दशहरे हो गया रामनवमी हो गया रामनवी में कहीं से कहीं बहुत सारे जगह पर देखा रामनवी हिन्दुओं के ऊपर पथराव हुआ मुसलमान जो होते हैं वे पथराव करते हैं वे कट्टरता दिखाते हैं हम वही बात है कि कि जो हम लोग लठ चलाते और हम लोग भी चाहते कट्टरता में हम लोग भी यह भी चाहते है कि जोकि यह हिंदुस्तान है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हम लोगों की माँग यही है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और यही सब है जैसेकि बाबरी मस्जिद है अभी हिंदू हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में अभी मुसलमान बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद है अभी इंतज़ार में हम लोगों को वहाँ पर हम लोगों की आस्था की राम मंदिर हुआ अयोध्या में राम मंदिर को राम मंदिर हिंदुओं की आस्था बहुत बड़ी आस्था है हिंदुओं की राम मंदिर और मुस्लिम पक्ष लोग कहते हैं वहाँ नहीं मंदिर नहीं मस्जिद थी मस्जिद बहुत बाद आई बाबर के शासन में मस्जिद आई

बाबर बाबर ने मंदिर को तोड़ा है मंदिर को तोड़कर मस्जिद को बनाया वो उसमें बहुत सारे आक्रांता आए थे जो हिंदुओं को प्रताड़ित ना कर प्रताड़ित कर रहे थे और बहुत से और यह हिंदू हिंदू मंदिर बहुत सारे मंदिरों को कब्ज़ा कर रहे थे हुआ यह अभी हम हम लोग भी जागरूक हुए हम लोग भी जो हमारा हमारे हिस्से की मंदिर है मंदिर गई है हम लोग वापस ले रहे हैं जैसे कि यहाँ अयोध्या का अयोध्या में हुआ राम मंदिर अभी काशी में हुआ यह और ज्ञानवापी सब हिंदू मंदिर हिंदू मंदिर